اتر پردیش کے روایتی لباس اور فیشن کے انداز مختلف قسم کے ہیں جیسے مذہبی رہنماؤں کو جو لباس پسند آتا ہے یا جو لباس وہ پہنتے ہیں وہ مذہبی لباس کہلاتا ہے جیسے ہندو مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں جیسے ہندو مذہب کی عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں اور ہندو مذہب کے مرد دھوتی کرتا اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اس کے علاوہ مسلم مذہب کے لوگ کرتا پیجامہ اور مسلمانوں کی عورتیں شلوار جمپر اور حجاب برقع وغیرہ پہنتی ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہبی اور روایتی لباس پہنتے ہیں اب اتر پردیش میں ہر مذہب اور کومنیٹی کے لوگ فیشنیبل کپڑے بھی پہن رہے ہیں اس طرح سے اتر پردیش کے لوگ روایتی اور فیشنیبل لباس کو اب پہن رہے ہیں